بچوں کو اردو زبان سکھانا کئی وجوہات کی بنا پر قیمتی ہو سکتا ہے اردو ثقافتی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں انہیں اپنے ورثے سے جوڑتی ہے اور شناخت کے احساس کو فروغ دیتی ہے یہ لسانی تنوع کو فروغ دیتا ہے اور لوگوں کی ایک وسیع رینج کے ساتھ رابطے میں سہولت فراہم کرتا ہے مزید یہ کہ اردو سیکھنے سے ثقافتی تفہیم اور ہمدردی کے حوصلہ افزائی ہو سکتا ہے تاہم اس کی اہمیت انفرادی حالات اور مقاصد پر منحصر ہے اگرچہ کچھ خاندان ثقافتی جڑوں کے تحفظ کو ترجیح دے سکتے ہیں دوسرے اپنے روز مرہ کی زندگی سے زیادہ متعلقہ زبانوں کا انتخاب کر سکتے ہیں بالآخر اردو پڑھنے کا فیصلہ خاندان پہ اقتدار اقدار اور ان کے بچوں کے لسانی اور ثقافتی نشوونما کے لیے نشوونما کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے